अपने क्षेत्र में लोगों के सबसे आम स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में वर्णन करते हुए हम ये कह सकते हैं कि मेरा जो क्षेत्र है जहाँ पर मैं जयपुर मैं जो रह रहा हूँ उसमें जो आम जो समस्याएं हैं जो संक्रमण जो रोग हैं डेंगू मलेरिया आईफ्लू है यहाँ पर बहुत विचलित हो रहा है क्यों क्योंकि इस प्रकार प्रशासन के द्वारा जो कचरा है वह साफ़ नहीं किया जा रहा है गली मोहल्लों में कचरा रखा जाता है उसी तरह जो मच्छर मच्छर होते हैं कीड़े मकोड़े हैं वह फैलते रहते हैं वो उसी वजह से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो रही है उसकी वजह से जो विभिन्न विभन्न तरीके से जो रोग हैं वो उत्पन्न होते हैं अगर देखा जाए तो इसमें ऋतुओं का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल है इसमें अगर हम देखते हैं कि वर्षा के मौसम में विभिन्न वर्षा के मौसम में या फिर अपने नवम्बर एवं दिसम्बर के जो मौसम होता है उसमें भी बहुत वायरल डिसीसेस बहुत संक्रमण रोग बहुत उत्पन्न होते हैं इससे व्यक्ति को बहुत कठिनाई से देखना पड़ता है